एहिमे क्वस्चन देल गेल अछि जे अहाँके कोन मौसम बेसी नीक लगैत अछि अहाँकेॅं किया नीक लगैत अछि तऽ हमरा व्यक्तिगत नीक ओना तऽ बहुत सारा ऋतु होइ छथिन होइ छै मौसम जैसेकि ठंडे होइ छै गरमी होइ छै बरसात होइ छै ग्रीष्म ऋतु गरमी जे कहल जाइ छै तऽ हमरा गरमी के मौसम बड नीक लागै अछि कियाकि ओना सब मौसम ठीक रहै छथि लेकिन व्यक्तिगत हम हमरा विशेष रूप से हमरा गरमी के मौसम नीक लागैत अछि कियाकि गरमी के मौसम मे हमसब अच्छा खासा धूप रहै छै ओहि टाइम मे विटामिन मिलय छै धूप से और प्लस मे गरमी के मौसम मे अच्छा खासा आम के मौसम रहै छै लीची के मौसम रहै अछि तऽ हमसब गाछी मे जाइ छी आओर गाछी मे आम के रखवाली केलहुॅं पूरा दिन बैसल रहलहुॅं आओर आम खेलहुॅं आओर ओकरा बाद खेती ओहि टाइम मे धान के खेती भेल गरमी के टाइम मे ओहो से मतलब लोक बिजी रहल ओमहर अपन धाने के खेती केलक आओर आम भऽ गेल लीची भऽ गेल आओर सारा भी होइ छथिन फल जे ओहि टाइम मे गरमी के टाइम मे होय छथिन आओर गरमी बहुत ही नीक एहि लेल हमरा सबके लागे अइ कि गरमी के टाइम मे किछु पहिन के मतलब कमे कम दम कपड़ा पहिर के भी बाइक पर जाइ छी किछु पर जायब तऽ हवा लागत ओकर टेंसन नहि रहै छै अच्छा लागै छै गरमी मे धूप मे हँ धूप मे भी लोग घूमै अछि सुबह के टाइम मे फेर शाम के टाइम मे भी घूमय छै सुहावना मौसम रहै अछि गरमी गरमी सब प्रकार से अखन जे छै गरमी के टाइम छै तऽ अखन अच्छा खासा हवा बह रहल अछि गरमी बहुत तरीका से फायदामन्द हमरा सबके लगैया